ओं वेलकाम मामोन सार हाथाइया मा मा जेंनायाव गोग्लैदों सार

अ अ

आच्चा बेयाव आच्चा बेयाव आं मोनसे साजेसन होनि बेखौ नोंथाङा न'आवहाय इसे नोजोर होयोब्ला मानियोब्ला बेनिफ्राय बारग'नो हागोन आंहा फोथायनाय दं बे बे सेन्स'डाइन प्र' बे टुथपेस्टखौ नोंथाङा बाहाय दा बेनिफ्राय हाथाइनि मुलियाव नोंथाङा गोदै साहा लोङाबानो मोजां जागोन मानोना गोदै जिनिसा हाथाइनि थाखाय गाज्रि बे सेन्स'डाइन प्र'खौ बाहायोब्ला नोंथाङा हाथाइ मोदोमनि बुनाय हाथाइनिफ्राय हाथाइ गुदिनिफ्राय थै ओंखारनाय हाथाइ सानाय बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन एसे हाथाइखौ जोथोन लानाया मोजां दा बेनिखायनो